ہمارے علاقہ میں بہت سے مذاہب ہے ہم لوگ جیسا کہ ہم لوگ مسلمان ہے نماز پڑھتے ہیں مؤذن اذان دیتا ہے پانچوں ٹائم کا مؤذن اذان پکارتا ہے ہاں جس جون ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ہم لوگ ہم بھی جاتے ہیں اور اپنے بھائی کو بھی لے کے جاتے ہیں کہ چلو نماز پڑھو نماز پڑھا کرو فائدہ ہے فائدہ ہوگا قرآن کی تلاوت کرو اسی طرح سے ہم لوگ اور سب بھی کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے اس کے علاوہ اور ہمارے جو ہندو بھائی ہوتے ہیں وہ سب بھی اپنا اپنی مندروں میں جاتے ہیں پوجا پاٹھ کرتے ہیں کیرتن کرتے ہیں بھجن کرتے ہیں وہ سب کا جو جو رسومات ہوتے ہیں اپنا وہ سب کرتے ہیں وہ سب بھی اپنا اپنا مذاہب اپناتے ہیں جو سب وہ کرنا ہوتا ہے وہ بھی سب کرتے ہیں ہم بھی لوگ اپنا ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑتے ہیں اور ہم بھی لوگ اپنے بھائی اور کو لے کے چلتے ہیں کہ چلو نماز پرھو قرآن کی تلاوت کرو وہ سب بھی جو اپنا ہوتا ہے ہندو وہ سب بھی جو اپنا جو اپنا ہندو وہ سب جو ہندو بھائی سب ہے وہ سب بھی اپنا پوجا پاٹھ کرتے ہیں اپنا جو جو سب کہتا ہے پوجا پاٹھ کیرتن بھجن جو سب وہ کرنا ہوتا ہے وہ سب بھی وہ سب کرتے ہیں